मध्य प्रदेश में काफ़ी आनंददायक मुख्य संस्कृति और मनोरंजन गतिविधियाँ है वे समुदाय और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं जैसे कि हमारे यहाँ निर्माण क्षेत्र में और हमारे नर्मदापुरम क्षेत्र में अलग अलग गतिविधियाँ है जो खेलों के माध्यम से जो घरेलू खेलों के माध्यम से जैसे गणा गौर है गणेश उत्सव या दुर्गा उत्सव इस तरह से कई गतिविधियाँ हैं जो मनोरंजन के साथ साथ जिसमें हम सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ वगैरह के माध्यम से भी हम इन क्षेत्रों में करते हैं सम सम्पन्न होती रहती है और ये काफ़ी आनंददायक होती है मनोरंजक होती है और लोगों के द्वारा पसंद की जाने वाली होती है क्षेत्रों के अनुसार समुदाय के अनुसार ये भिन्न भिन्न होती है लेकिन क्योंकि खाली समय में कई ऐक्टिविटी ऐसी होती है जो हम अपने घरेलू घरेलू उत्पादन के द्वारा और हमारे जो अनुपयोगी सामान्य वस्तुएँ हैं जिन्हें हम उपयोग नहीं कर सकते इनके माध्यम से भी हम मनोरंजन करके गतिविधियों के माध्यम से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास कुछ कपड़े हैं जोकि हम नहीं पहन पा रहे तो हम उनकी नई नई पोशाक और परिधान सिलकर उन्हें नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और क्षेत्र और समुदाय के रूप में बाँट सकते हैं जैसे गुजराती वस्त्र परिधान होते हैं वो घाघरा चुन्नी वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं इसी तरह मध्य प्रदेश में साड़ी परिधान प्रसिद्ध हैं इसी तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जिस तरह से अन्य वस्त्र होते हैं तो कच्छ की साड़ी वगैरह होती है तो इस तरह से हम इनको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी बना सकते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं किन्तु खाली समय में तो हम इनको बना सकते हैं पर कई ऐक्टिविटी ऐसी भी होती है जिन्हें हम खाली समय में कर भी सकते हैं जैसे कि हम घर बैठे वो रोज़गार के कारण रोज़गार जो हमारा चल सके इसके लिए हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं जैसे खाली पड़ी वस्तुओं से हम नई चीज़ें भी बना सकते हैं